ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا پروگرام تھا جس میں ہمارے خاندان کے لوگ تھے جس وجہ سے میں نے گھر پر ہی کھانا بنایا تھا میں نے کھانے میں مختلف ثقافتی روایتوں کی ڈشیز بنائی جس میں ڈوسا قورمہ اڈلی سامبھر لٹّی چوکھا دال بھاٹی چورمہ حیدرآبادی بریانی مرادآبادی بریانی چکن انگارہ اسٹو زردہ نان کھیر یہ تمام چیزیں بنائی تھی اور میرے خاندان کے لوگوک نے اُسے بہت پسند کیا اور میرا تجربہ بہت اچھا رہا